जय झूलेलाल ख़ुशी ख़ुशी हिकिड़ो अहिड़ो वर्ड आहे जो ॿुधी करे पहिरां त सोचिबो आहे त ख़ुशी ईंदी कंहिं मां आहे सोचियो घणो ई त ॿ ॻाल्हियूं नज़र आयूं पहिरियूं त असां जॾहिं पाणि ख़ुशि हूंदा आहियूं त असांजा जेको आसिपासि जो माहौलु आहे न त उहो ख़ुशि थी वेंदो आहे न त असां अंदरि मां ई ख़ुशि न हूंदासीं भले असां ऑस्ट्रेलिया हले वञूं काथे बि हले वञूं त ख़ुशी असांखे न मिलंदी पर मूंखे ख़ुशी मिलंदी आहे पंहिंजो सुपिनो जॾहिं पूरो थींदो आहे न तॾहिं ॾाढो ख़ुशि थींदी आहियां ऐं ॿियो पंहिंजे ॿारनि खे जॾहिं मां खिलंदा ॾिसंदी आहियां ऐं हुननि खे पढ़ाईअ में अॻिते वधंदा ॾिसंदी आहियां त ॾाढो ख़ुशि थींदी आहियां ऐं इहो मां न पर हर माउ जी ख़ुशी हुन पैंजे ॿारनि सां ई हूंदी आहे ऐं ॿियो पंहिंजे पाण खे हमेशह ख़ुशि रखणु खपे ऐं पंहिंजा सुपिना हमेशह पूरा करण खपनि हुन में ई असांजी सची ख़ुशी आहे